हम जे छै जे रङ्ग जे छै से हम अपन लऽ लै छी ऑनलाइनसँ मंगा लै छी जेना भऽ गेल फ्लिपकार्ट अमोजन आओर ई सब जे एप छै इहो सऽ मंगा लै छी आओर हमर एकटा बगलमे चाचा से दोकान खोलने छथि से बहुत बढ़िऑं दोकान छै ओहोमे जे छै से एक सऽ एक मिलै छै पेंसिल सब ओतौसँ हम आनि लै छी अपन हमरा पेंसिल के शौख यऽ जे अपन पैलसीनो लिखलौ बच्चा सबके लिखबेलहुॅं पैंसिल सँ तऽ हम कतौ सँ हम पेंसिल मँगा लै छी अपन जादातर तऽ बच्चा सब कहैत रहैया जे ऑनलाइन सऽ मँगा दियऽ तऽ ऑनलाइनसँ मंगा दै छै बच्चा सबके बच्चा सब कहै छै जे ऑनलाइनसँ नहि लेब चलऽ अपन दोकानमे कीन दै छियै जेना चलि गेलहुॅं दोकानमे हमर दोकानदार जे छथि अपने आदमी छथि चचा बहुत बढ़िऑं पेन सब रखै छथिन वएह सब रखै छथिन आओर मोहनके लग सऽ खरीदारी करै छै जादातर आओर नहि तऽ चलि गेलहुॅं बगल माल बजार सब छै ओतऽ जाकऽ लऽ लेलहुॅं पेन जे छै ई कहलथिन हम कतौसँ मंगा लै छियै अपन ऑनलाइनसँ बच्चा सब जादा जीत केलक तऽ ऑनलाइन सँ मंगा लेलौं